हेलो हैलो अच्छा कहियौ ने हँ हम ठीक छी हमर नाम छी मणिचन्द्र झा एहि महिषीए ग्रामके वासी छी आओर रिटायर्ड शिक्षक छी सगरे हँ हँ ठीक छै सभसँ पहिने राशनेके तऽ सम्पूर्ण छै कतहु शैक्षणिक व्यवस्था मैथिलीके कनि मनि जे पहिने रहबो करै मैट्रिकुलेशन तक तकरहु समाप्ते कए देल गेलै हेँ तऽ पूरा पूरी तऽ समाप्ते छै शैक्षणिक विधामे कतहु मैथिलीके जोड़ छैहे नहि भेटत आ हमरा आधारपर मातृभाषाकेँ एक पेपरके रूपमे धिया पुताके मतलब बच्चा सभकेँ लएके ओकरा कमसँ कम एक पेपर मातृभाषाकेँ रूपमे मैट्रिकुलेशन तक वा इण्टर तक कमसँ कम एकरा ओहिमे जोड़ल जाउ एकटा विषय ओहो रहतै बल्कि ओकरा पचासे नम्बर राखहु सए ए नम्बर राखहु मगर एकटा ई अपन अपन मातृभाषाके रूपमे सरकारपर दबाव बनायल जाय जे हमरा क्षेत्रमे कमसँ कम मैथिली भाषाकेँ हँ जगह जगह भेटय पाठ्यक्रममे

छै

सर जमीनी हकीकतसँ ऊपर उठय पड़तै सएह नहि सम्हरि रहलै हेँ जे उच्च क्लासमे दए देलकै सम्हरि नहि रहलै हेँ ओहि दुआरे तेँ एकरा निम्न वर्गसँ कमसँ कम हँ एकटा भाषा ओहो हेतै दूटा भाषाके परीक्षा लउ ई भाषाकेँ राखहु हिन्दिओ राखहु अङ्ग्रेजिओ राखहु ओना भाषा सभटा छै संस्कृतो भाषा छियै अङ्ग्रेजिओ भाषा छियै ओकरा सङ्गे चारू भाषाकेँ सङ्गे राखहु मगर मैथिलिओकेँ जगह ओहने होय जेना हिन्दी वा अङ्ग्रेजी वा संस्कृतके छै ठीक छै सहीके दिशामे तऽ सभसँ पहिने हमरा अपने सोचकेँ दुरुस्त करय पड़तै तकर बाद सरकार से करतै जे शिक्षा शिक्षा व्यवस्थामे एकरा जगह भेटय आ पाठ्यक्रममे एकर योगदान होय आओर धिया पुताके सभ भाषाक सङ्गे सङ्गे मैथिलिओ भाषाके समुचित ज्ञान भेट सकय